जंकां कोंकणी समजना आनी तांचे कडेन संवाद सादपा खातीर कोंकणी मनीस तांकां आपली भास हावभाव करून एक्शन करून तांकां सांगपाचो यत्न करता तरी ताका समजना जाल्यार ताका हिंदी भाशेन किंवां ताका समजपी खंयची भाशा आसा ती कोंकणी मनशाक जर कळटा आसत जाल्यार ती तुटकी फुटकी भाशेन ताका सांगपाचो यत्न करता